जी क्या ये कॉल जे बी एम पब्लिक स्कूल को लगी है जी क्या मैं माता प्रसाद प्रिंसिपल से बात कर रहा हूँ जी नमस्ते सर जी मेरा बेटा है शेख अब्दुल समद क्लास नाइन्थ ए तो आपकी तरफ़ से कॉल आएगी तो क्या मैं जान सकता हूँ की आपने किस लिए कॉल किया था जी जी सर जी सर

जी ठीक है जी मतलब मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर मेरा बच्चा सिंगिंग कॉम्पिटिशन में इन्टरेस्ट रखता है अगर उसे पसंद है तो एज़ अ पेरेंट मेरे लिए तो बहौत खुशी की बात है कि मेरा बच्चा मेरे बच्चे के पास उससे इसके अलावा भी एकेडमिक में तो अच्छा आपने कहा जैसा है अगर वो सिंगिंग में भी कुछ अच्छा कर जाए तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा फ़ील होगा वो जी जी जी

जी जी सर तो मेरी तरफ़ से ओके है मतलब मुझे कोई आपत्ति नहीं है सर ओके सर ओके